میں ہم لوگ شاہین نگر میں رہتے ہیں وہاں پہ ہم بھائی نو بھائی بہن ہیں ہم لوگ اور میرے والد صاحب میرے والدہ تو اب اِس وقت تو دُنیا میں نہیں ہیں وہ لوگ اِنتقال ہو چُکا لیکن ہم جب میرے والد والدہ زندہ تھے ہماری لائف ہماری زندگی بہت اچھی چلتی تھی ہم بہت مطلب بھائی بہن آپس میں خلوص محبت کھیلنا کرنا اور رشتے داروں میں جانا آنا شادی وغیرہ ہوئی تو سب مِل کے جانا کچھ بھی ایسا دعوت وغیرہ ہے تو سب اٹینڈ کرتے تھے سب مِل کے اٹینڈ کرتے تھے جاتے تھے آتے تھے وہ زمانہ میرے کو بہت یاد آتا اُس کے بعد ہم ذرا ہوش سنبھالے ہم کو اسکول میں ڈالے پڑھائے ہم پڑھے میں پڑھے ہم اُس کے بعد جو سو پڑھنے کے بعد ہم جو ہے سو کچھ اپنی ذاتی زندگی بڑے ہو گئے پھر شادی ہو گئی ہماری پھر شادی ہو جانے کے بعد بچے ہو گئے ہمارے پھر اُس کے بعد ہم خاندان والوں سے خاندان والو دوست دوستوں سے مِلتے رہے آج بھی میرے سہیلیاں ہیں جب میں اُن سے ملاقات کرتی ہوں کبھی وہ لوگ آتے میرے پاس کبھی میں اُن کے پاس جا جا جاتی ہوں کبھی ٹائم نہیں مِلا تو فون پہ بات ہو جاتی ہم لوگوں کی ایسا ہم آپس میں محبت اور خلوص سے رہتے ہم لوگ خاندان والے بھی ویسے آپس میں خلوص سے رہتے ہم لوگ بہت ہم ہمارے پھپھو ہے ہمارے تائے چچیرے بہنیں ہیں سب آپس میں خلوص و محبت سے رہتے ہم لوگ یا بہت اچھا رہتے ہیں ہم لوگ اور میری ذاتی زندگی میں تو کیا ہے اب اب میں شادی ہو گئی بچے بڑے ہو گئے میرے اب میں بھی جو ہے سو ٹیچنگ لائن میں ہوں پڑھا رہی میں بھی اُردو پڑھاتی میں بھی اسکول میں اب یہاں تک میری زندگی ہے یہاں تک گزر رہی ہے اور اور آئندہ انشاء اللہ میں اور اپنی قوم کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں